जेन्ना एक ल्हान म्हणजे अबाव एटीन इयर्स जेन्ना येता बँकेन आनी तेका जाण जावपाक जाय की पयशे कशी विथड्रॉ करतात तेन्ना तेका आमी सांगता की पयली तेजे कडेन चॅकबूक आसपाक जाय ना चॅकबूक ना जाल्यार चॅकबूक ना जाल्यार एटीएम चॅकबुकाचेर तेणे आपली चॅकाचेर तो स्वता येता जाल्यार सेल्फ घालपाचें अमावंट करपाचे आनी डायरेक्ट अकावंटराचेर दिवपाचे कॅश कावंटराचेर दिवपाचें आनी तेणी पयशे काडपाक जाता नाजाल्यार बँकान जर लायन आसत कॅश विथड्रॉ करपाक किंवां कॅश काडपाक लायन आसत जाल्यार तेका डायरेक्ट एटीएमान डायरेक्ट कॅश विथड्रॉ करपाक मेयटा ते फक्त एटीएम कार्ड एटीएम मशिनान इन्सर्ट करपाचेंं आनी तेका कितली जाय तें अमावंट घालपाचें आनी मागीर तो एटीएम तेका एक पीन विचारतलो आनी तो पीन घालतकीर तेका जे कितली कॅश तेणी घातल्या ती तेका एटीएमांतल्यान कॅश येतली सो तेका आयद चॅक किंवां एटीएम हे दोन चॅक घालत जाल्यार तेका बँकेन येवन लायनीक उबी रावची पडटा समज गर्दी आसत जाल्यार ना जाल्यार एटीएमान चडशे तेका खुंयीय वचून एटीएम घेवन तेका आपली कॅश विथड्रॉ करपाक मेळटा